हय तशें आमी चारीय जाण फ्रॅंड जे आसा आमी तशे एक ऑर्गनायझ्ड बायकींग इवँट आशिल्लो तितून ते आमी तशें पार्टिसिपेट केले ही म्हूण तें कितें जाता आमचीं आमी चार जाणांनी ऑर्गनायझ करप हें कंमप्लीटली दुसरे भशेन जाता आनी हें फूल ऍन्टायरली इवँट दुसऱ्यान ऑर्गनायझ करप किंवा खंय रावतले खंय स्टॉप घेतले कितलो हो कितले टायम हॉल्ट घेतले कितले किलोमिटर चलयतले हें सगळें ते डिसायड करता आनी एक फायदो म्हणजे हांगसर खूब रायडर आसता किंवा हांगसर आमी चारूच जाण आसा हांगसर आनीकूय लोक आसता जे तुज्या वांगडा चलयता ओके सो हो कंप्लीटली डिफरंट ऍक्सपिरियंस आसा ही जशी रेली कशी दिसता किंवा कशें तुमी रेसिंगेक देवला अशें अशें दिसता तुमकां फीलिंग कंप्लीटली डिफरंट आसता आनी एकामेकाच्या सांगतान वचपाचें आसता आनी तशेंच खंय रावतलो खंय खातलो म्हळ हें मोटें ऑर्गनायजेशन आसल्या कारणान किंवा एक बरें इवँट मॅनेजमँटान केल्ल्या कारणान तुज्यो फॅसिलिटीजूय मातश्यो रावपाच्यो खावपाच्यो वेगळी आसता कितें पार्टिसिपंटूय चड आसता थोडे पयशे बी आमी दिता तेंका तशें तेंकां स्पोन्सरय मेळ्ळेले आसता त्या कारणान एक लॅवल जें आसता जे आमी रॅस्टोरंटान रावता किंवां ज्या हॉटेलान रावता ज्या रेस्टोरंटान आमी जेयता किंवा च्या पिता हें रॅस्टोरंटां कंप्लीटली वेगळी आसता आनी फूड टॅस्टींगय वेगळो जाता तुका कंपॅर्ड टू लोकल सो हो बरोच ऍक्सपिरियंस्ड आसता तुका जेन्ना तितले इवँट मॅनेजमँट आसता फक्त एक तेजो ड्रॉबॅक म्हणजे एक तुका फायदो जायना म्हणजे तो तो तुका जाय तशें जायना तुका जाय तशें जायना तेंच्यानी जें जशें इवँट केला तसो तुका तो वयचो पडटा तुका जाय तशें जायना समज चार जाणांक तुका वेगळे भशेन दिसता हांगासर रावचें अशें जाल्यार तें रावपाक जाय ते समज तें वयता जा तेंच्या वांगडा तुकाय वयचें पडटा सो ओवरऑल ऍक्सपिरियन्स हो बरो आसा ना तुका एक दिसता की खूब जाण वता तुज्या वांगडा सो एक फिलींग वेगळी आसता तशें तुका पर्यावरण जसो जसो चेंज जाता लॅडस्केप चेंज जाता तसो तसो तेका लोक दसऱ्या दुसरेें बी दिसता कपडे घातलेले तसो दुसरे स्टेटीन वता तसो तसो सगळें कंप्लीटली चेंज जाता सो ऑर्गनायझेशन केल्लेले इवँट ऑफकोर्स चडशे बरेच आसता कम्पॅर्ड टू धर एक चार जाण किंवा पांच जाणां वता हो ऍक्सपिरियन्स जो आमी केल्लो एक इवँट आमी गेल्ले म्हणजे व्हडले बरेशे मोट्या लॅवलार केल्लें हें आमचो ऍक्सपियंस असो बरो आशिल्लो